आं एग्जामआवबो हाथाराखैहाय फैलसो जागोन दां आंबो मार्क्सआबो खमसो फैगोन बायदि ओमफ्राय बड'लेन्ड इउनिभारसिटिआवबा मार्क्स बुरजा नांगौनो गैयाब्लाबो ओइटि पारसेन्टफोर गैयाहाय आं थालांखासिगोन नों हादों नोंहा हादों

बोरै जाबावगोनथाय

बेसेबां पारसेन्टफोर फैगोन नोंना बेसेबां फैगोन बायदि

गैया होनबालाय गैया आंनाबो फर्टि फिफटिआनो फैगोनना फैयाथाय मोननाय नङाना जों एडमिस'नाव औ औ ओइटि पारसेन्ट नांगौनो जाल्लासो मोनबाय आं हाथाराखै आं

खोनाया खस्त' मोनबायथ' आरो मा खालामबावनांगौ गैयाहाय हाथारखायाखै आंहालाय दे होनबालाय उनाव एसे सानैजों खबर लालायबावनोसै उनाव एसे खबर लालायनोसै दे दे होनबालाय औ